म्हज्या गांवांत तरेतरेचे धंदेकार आसात पयले म्हणल्यार म्हज्या गांवांत एक बायल जी भजी विकता ती आपल्या घरांतल्या सामाळांतल्यान करून बरें स्वादीक भजी कापां बटाटवडा वा दुसरें खावपाचें करून विकता तिच्या गारांतल्या सामाणान केल्ल्या ह्या वस्तुंनी जिवाक चड माल पडना दुसरें म्हणल्यार म्हज्या गांवांत एकेच चलयेन शिवपाचें काम सुरू केलां ते भुरग्यांचे कपडे कुर्ता ब्लावजीस पड्डे वा बेडशीट हांकां शिवून आपलो धंदो करता तशेंच आमच्या गांवांत जायतीं दुकानां आसात त्या दुकानाचेर सदांची गरजेची सामाळां मेळक आमकां फायद्याचें पडटा जावं ते पीठ तांदूळ दूद वा दुसरें सदांचे गरजेचें सामान घेवंक ह्या दुकानाचो आमकां जायतो उपयोग जाता निमाणें म्हणल्यार आमच्या गांवांत एके चलयेंत ब्युटी पार्लर सुरू केला केन्नाय कसलेय फुगसांव आसल्यार व कसली परबी व काजार व आनी कसली परबो आसल्यार थंय वचून कोणेंय आपलें केंस बांदूंक येता वो मेकअप करून नेल पेन्ट लावन सजून पोरबोनी ह्या कसलेय काजरांनी वांटो घेवंक येता